हरि ओम महक टेलर हरिओम महक टेलर मां था ॻाल्हायो अछा मां हिकु सैंट्रल स्कूल सां थी ॻाल्हायां असांजे हिते हिकु वार्षिक समारोह आहे असांखे उन लाइ वीह साड़ियूं खपनि जंहिंमें हुन में सिलाई फॉल ब्लाउज़ सभु सभ जो कम थी वेंदो ऐं केतिरा ॾींहं लॻंदा पोइ हुन खे तयार करण में चारि ॾींहं अछा असां खां कुझु ॾिसी वेंदासीं या पोइ तव्हांखे कलर वलर कहिड़ो रंग आ केरो थीम ऐं अघु छा थींदो हर हिकु मतिलबु हिकु साड़ी जो केतिरो पवंदो कमु नथो थी सघे जीअं वीह साड़ियूं आहिनि पो असांखे हुन जो टे अछा मतिलबु हो वीअ आइन त हुन हुन पंद्रहं सौ या कुझु अगरि करे था सघो हुन लाइ हुन में सिलाई फॉल ऐं ब्लाउज सभु हुजे पीको बि हांजी ठीकु आहे ऐं चारि ॾींहुं तव्हां उहा त ॿारनि लाइ खपे नंढी छोकिरियूं आहिनि त हुन जो त डिजाइन जो त हेतिरो कोन्हे हिकु ई हिकु ई जहिड़ी हुजनि वीह साड़ियूं ठीकु आहे ठीकु आहे तव्हां मूंखे पंहिंजो एड्रेस एसएमएस करे छॾियो पोइ मां अची करे तव्हां सां ॻाल्हायां थी

हांजी हांजी मां चयो जय झूलेलाल